हम एन्ने ने फ्लिपकार्टसँ ऑनलाइन शॉपिङ्ग करलऽ रहिए मँगैलऽ रहिए बोट रऽ ब्लूटूथ अएलै बढ़िए क्वालिटी बढ़िआँ छै सबकिछु बढ़िआँ छै ओकर फिनिशिङ्ग भी अच्छा छै लेकिन ओकरामे नहि आवाज रऽ दिक्कत छै उल्टासँ आवाज आबै छै कटि कटिकऽ आबै छै इसलिए दुनू किछु छै सही अच्छा भी देखैमे ठीके छै लेकिन ओकरा हमरा आवाज चाहिए देखैसँ कोइ मतलब नहि छै ब्लूटूथके आवाज सही रहितिए तऽ हम आइ ओकरा बारेमे नेगेटिव बात नहि बोलतिए लेकिन की करिए पैसा लगलऽ छै आठ सओ रुपैआ इसलिए बोलैलऽ पड़ै छै